बिहारक हर क्षेत्रमे जे एक क्षेत्रीय स्तर पर पाबनि होइत रहल यऽ एक सँ एक पाबनि होइत रहल यऽ छठिकेँ रुपमे सामा चकेवा भातृद्वितीया एहन एहन छोट छोट पर्व त्यौहार खेल कुद हमेशा एहि क्षेत्रकेँ प्रसिद्ध रहल यऽ लेकिन वर्तमान समयमे जे ग्लोबलाइजेशन छै ओ ग्लोबलाइजेशनमे बिहारीभी पाछा नहि रहलै प्रभावित भेलै आओर आकर्षित भए कऽ बाहर भीतर जाए आबऽ लागल धीरे धीरे ओहि धार्मिक व्यवस्थाके प्रति धार्मिक आयोजनकेँ प्रति खेलकुदकेँ प्रति हमसभ धीरे धीरे ओकरा बिसरल जा रहल छी जेना रॉकेटक धुइया रॉकेट आगाँ बढ़ैया आओर पाछा पाछा निकलै वला धुइया मिटाएल जा रहलै यऽ धीरे धीरे एहि हम क्षेत्रीय पाबनिकेँ धार्मिक आयोजनकेँ हम बिसरल जा रहल छी जे नीक बात नहि छियै हम ओहि चीजकेँ हम बरकरार राखी पुनर्जीवित करी आओर ओकरा संजोए कऽ राखी ई हमर पहचान थिक ताहि दुआरे हम प्रयास करब जे चाहे सामा चकेवा होए छठि पाबनि होए भरदुतिआ होए दिआ बाती होए हम एकर साथ साथ ईद या क्रिसमस जे हमरा सानिध्यमे हमर खातिर एहन व्यक्ति रहै छथि हम ओकरा प्रयास करी जे हम ओकरो साथ साथ निभाबी सम्भव बनाएल राखी ई हमर सबसँ पैघ उत्तम व्यवस्था होयत